हिंदी हमारी मातृभाषा है हम बचपन से ही हिंदी का हम काफ़ी उपयोग करते हैं हमारे घर में का हिंदी बोली जाती है स्कूल में भी हमें हिंदी ही सिखाते हैं और हिंदी में ही बात करते हैं हम सामने से सामने वाले जिस पर जो लोग हैं उससे हम काफ़ी आसानी से हम हिंदी में ही बात कर सकते हैं उससे हमें अपनी भावना हिंदी में काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं और हिंदी का हमारा अनुभव हिंदी में हमें काफ़ी अच्छा लगता है बात करना और हिंदी आसानी से सीख सकते हैं हिंदी हमारी सब से ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है घर में बचपन से ही हिंदी से हमें बात करना सिखाते हैं हम सारी चीज हिंदी में सीखते हैं हमें एक दूसरे से हिंदी में आसानी से बात कर सकते हैं जिससे कि सामने वाला जो इंसान है वह हमारी बात आसानी से समझ सकें हिंदी की एक सब से अच्छी भाषा है